भारतान खूबश्या आक्रमणकर्त्यांनी आक्रमण करून राज्य करपाचो प्रयत्न केलो सुरवात जर पळयत जाल्यार मुगल्सां कडल्यान जाता प्रामुख्यान हे मुगल्स जे आसा ते एक चोर कशे आयिल्ले तांच्यांनी भारतांत केन्नाच राज्य करचें अशें थारोवंक नाशिल्ले ते फक्त भारतान जे भांगर आसा देवळांनी जी संपत्त आसा ते लुटपा खातीर ते चोरपाच्या हेतानूच ते आयिल्ले पूण हळू हळू तांच्यानी भारताचेर शेक गाजोवपाक राज्य करपाक सुरवात केली चोर कशें आयिल्ले हे राजा जावन बसले तरेतरेचे अत्याचार करपाक लागले भारतांतले सगळे नागरी अधिकार काडून उडयले आनी अत्याच्यार सुरू केले बायलांचेर अत्याचार भुरग्यांचेर अत्याचार जाणट्यांचेर अत्याचार सगळ्यांचेर अत्याचार जबरदस्तीन धर्म परिवर्तन करपाचोय प्रयत्न तांच्यानी केलो तातूंतल्या तातून सगळ्यांकीन क्रूर जो आशिल्लो तो म्हळ्यार औरंगझेब तांणे तर कितल्याश्याच लाखांनी लोकांक मुस्लीम धर्म आपणावपाक जबरदस्ती केली आनी जांच्यानी तो आपणायलो ना तांका सपासप कातरून उडयले अठराशें सत्तावनान पयली क्रांती जाली तातूंत राणी लक्ष्मीबाय ही म्हजी सगळ्यांकीन आवडटी अशी नायिका तिणे पुर्तू ब्रिटीशांच्या कायद्या विरुध्द झगडपाक सुरु केले जे राजा वा ज्या राजान चलो ना वारस ना तांच्यानी सगळे आपले राज्य ब्रिटीशांच्या सुवादीन करचें वा तांकां टॅक्स फारीक करचो असो फतवो ब्रिटीशान काडलो हो फतवो बंद करपा खातीर वा हो फतवो नाका ताचे विरूध्द वचपा खातीर ही राणी लक्ष्मीबाई झगडली तिका स्वताच्या रक्ताचो असो पूत नाशिल्लो तिणें एका भुरग्याक पोसको घेतिल्लो आनी ताकाच तिणे आपलो पूत मानिल्लो आनी फुडलो आपणाच्या राज्याचो वंशज म्हण तांणे थारायल्लो पूण ब्रिटीश हे मानपाक तयार नाशिल्ले आनी तांच्यानी झाशीचेर जे स्वता राणी लक्ष्मीबाई आशिल्ली ताचेर आक्रमण केलें आनी इतलें भयंकर आक्रमण आशिल्ले तरी पूण राणी लक्ष्मीबाई एक बायल जावन ह्या ब्रिटीशांच्या विरूध्द झगडली आनी खऱ्या अर्थान थंयच्यान ब्रिटीशांचो जुल्मी शेक जो आसा तो सोंपोवपाचो वावर सुरू जालो मागीर खुबशे चळवळी जाल्यो भारताच्या स्वतंत्रताये खातीर कितल्याश्याच सुटके झुजाऱ्यांनी आपणाचें बलिदान दिलें सर्वस्व दिलें तातुंतलो म्हज्या आवडीचो सगळ्यांकीन म्हणल्यार सुभाष चंद्र भोस हय हय तोच सुभाष चंद्र भोस जाणे आमकां नारो दिलो तुमी म्हाका रगत दियात हांव तुमकां स्वतंत्रताय दितलो त्या सुभाष चंद्र भोसाच्या अथक परिश्रमा खातीर आनी ताच्या आजाद हिंद सेने खातीर ब्रिटीश अक्षरक्षा कुळकुळटाले अक्षरक्षा भिताले थरथरताले आनी ताच्याच प्रयत्नान जेन्ना दुसरें विश्व युध्द जालें तेन्ना ब्रिटीशांक दिसले की सुभाष चंद्र भोस ब्रिटीशांचेर आक्रमण करतलो आनी त्याच भंयान तांच्यानी संधी केली आनी भारताक आमी मेकळीक दितले स्वतंत्रताय दितली अशी घोशणा तांच्यानी केली आनी असल्या आनी ताच्या सारक्या असंख्य स्वतंत्र झुजाऱ्यां खातीर अखेरेक पंदरा ऑगस्ट एकूणीश्शे सत्तेचाळीस दिसा भारताक स्वतंत्रताय मेळ्ळी अश्या ह्या स्वतंत्र विरांक म्हजो शतशा प्रणाम कोटी कोटी प्रणाम